मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है जिस राज्य में इतिहास और विविध संस्कृति से भरा हुआ है यहाँ की संस्कृति संस्कृति अन्य अन्य देशों की संस्कृति संस्कृति से भिन्न रहती है क्योंकि यह एक अस्तित्व से सम्पन्न अनुपम और संवेदनशील विचारधारा को प्रतिनिधित्व करती है मध्य प्रदेश की संस्कृति को मुख्य रूप से भिन्न भिन्न रहती है उसकी पारम्परिक कला और नृत्य खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का विशेष स्थल होने कारण यहाँ के मंदिरों का शिल्प कला विश्व से प्रसिद्ध होने के कारण ये मंदिर ही नहीं आकर्षण होते हैं बल्कि एक महान कला की संस्कृति भी प्रस्तुत करते रहते हैं रतनगढ़ की कला का गोंरभीड़ जना जनजातियों की परिकल्पना चित्रकला भी राज्य की संस्कृति से अलग रहती है यह चित्रकला लोक संस्कृति और आदिवासी जीवन का प्रतिनिधित्व भी करती है जो अन्य देशों से भिन्न रहती है मध्य प्रदेश में अनेक अनेक लोक नृत्य रहते हैं जैसे मटकी गौड़ मटकी गरडा गणगौर आदि नृत्य भील भील के नृत्य अलग रहते हैं और लोक कला त्योहारों की भरपूर झलक भी मिलती है